आमच्या भारताक तरेकवार भाशा उलयल्यो जातात दक्षीण भारताक कन्नड मळ्याळम तेलगू ओडिया कोंकणी मराठी व इतर भाशा उलयल्यो जातात तशेंच उत्तर भारतांत हिंदी भोजपुरी सिंधी उर्दू अशे तरेकवार भाशा उलयल्यो जातात आनी जेवणांत उत्तर भारतांत छोले भटूरे पालक पनीर दाळ मखणी बटर चिकन अशे लोक पसंत करतात खावपाक तशेंच दक्षीण भारतांत सांबार मसाला डोसा इडली वडा उत्तपम पोंगल व इतर लोक खावपाक पसंत करतात उत्तर भारतांत लोक शेरवानी घागरो चोळी सलवार कमीज अशे कपडे घालपाक पसंद करतात तशेंच दक्षीण भारतांत लुंगी पुडवें आनी धव्यो साडयो अश्यो दिसून येतात वा तापमान उत्तर भारताचो थंड आसता तसोच दक्षिण भारताचो गरम आसता उत्तर भारताचे राजकारण राजकारण पार्टीज ज्यो आसात त्यो म्हणजें भाजपा आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी व इतर तशेंच दक्षिण भारतांत ए आय ए डी एम के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आनी तरेकवार वेग वेगळ्यो पार्टीज आसात